ہیلو

یس میم بتائیے کیا کام ہے آپ کا کون سی آئس کریم چاہیے یس میم پر آئس کریم ون ففٹی روپیز آپ کو پڑیں گے آپ کو کتنی چاہیے ہاں تو پانچ سو ایم ایل میں ون ففٹی روپیز پر آئس کریم پڑے گا آپ لے لیجیے یس میم ونیلا آئس کریم آپ کو پڑے گی سیونٹی فائو روپیز میں یس کتنی پیسز چاہیے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا ہاں تو ون تھرٹی فائو اور اور کوئی سی بھی آئس کریم چاہیے یس میم ہاں ٹونٹی روپیز ون آئس کریم آپ کو کتنی چاہیے ہاں تو ٹو ہنڈریڈ روپیز کی ہو جائیں گی یس میم پر اُس کا اکسٹرا چارج پڑتا ہے آپ دے دیجیے گا ہم کردیں گے ہوم ڈلیوری پر اُس کا اکسٹرا چارج پڑے گا آپ ہم کو لوکیشن بتا دیجیے گا پھر اپنی کتنی لیں گی ویسے آپ اوکے آپ ہمیں لوکیشن بتا دیجیے ہم آپ کو بتا مطلب اچھا ابھی بتا رہے